एह् जेह्ड़ी बी तुसें मिकी क्वेश्चन पुच्छा के जेह्का बी जेल्लै कोई प्राब्लम फेस होई जा बहुत अमरजैंसी चीज बनी जा तां उस बेल्लै तुस हैंडल कि'यां करगे उसी चीजै गी तुस मेरे स्हाबे नै सारें हा पैह्ली चीज एह् ऐ ऐसी चीजें हैंडल करने के काम डाउन बिल्कुल बंदे दा माइंड ऐ जेह्का हून किसै बी तरीके दा टास्क पेई सकदा हून में ऐक्जैंपल केह् सनां कुसै बंदे दी डेथ होई सकदी होर कुसै बंदे लग्गी सकदी कुसै बंदे खेलदे बेल्लै कुसै गी इंजरी होई सकदी कुसै दा सिर फट्टी सकदा उस बेल्लै कोई ओह् ज्यादातर ओह् नी करने दी कोशिश करनी कि ओह् हो केह् होई जा हो बो मतलब कि बहुत ही ज्यादै माइंड कूल माइंड तरीकै कन्नै अगर लग्गी दी बंदे तां एम्बुलेंस ही सिद्धा फोन करो तुसें बहुत अच्छे तरीकै कन्नै फैसिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कीती जाह्ग हस्तालै दे बिच्च बड़ा अरामै कन्नै कि कूल माइंड कन्नै एह् वर्क करना मेरा इ'यै आखना ओह् हा के हाऊ डिड यू हैंडल इट हैंडल करना दा तरीका एह् ऐ के तुस अरामै कन्नै हैंडल करी सकने इसी बोह्त ज्यादै कूल माइंड कन्नै बड़ै अच्छे तरीके कन्नै असें जे मतलब कि ज्यादा सीरियस इयां बोह्त ज्यादा परेशानी नी लेना अगर परेशानी लेई ओड़ी तां बहुत ज्यादा मुश्कल होई जानी ते अगर मजे कन्नै हैंडल करगे तां ओह् होई जानी बड़ी अच्छी चीज अकार्डिंग टू तुसें कोई प्राब्लम अगर टास्क दी जां कोई तुसेंई कोई होर चोर बगैरा जां कोई किश बी होई गेआ तां हेल्प लाइन नंबर हर इक चीजै दी बनी दी कोई चोर गै अगर कोई प्रॉब्लम देई गेआ पुलिस दी हेल्प लेई सकने तुस अगर तुसें कोई फिजिकली चै चैलेंज होई गेआ तां तुस डाक्टरें दी हेल्प करी सकने एम्बुलेंस दी हेल्प करी सकने होर हर इक इक तरह दे मैह्कमें बिच्च जेह्की बी गोरमैंट नै प्रोवाइड कीती ऐ चीज ओह् बी ऐ बड़ा अच्छे तरीके कन्नै इसी मतलब कि मेन मोटिव लास्ट बेल्लै इ'यै हा के इस चीजै तुस हैंडल करगे तां ओनली कीप साइलेंस एंड कीप योर माइंड कंट्रोल योर माइंड एंड बहुत अच्छे तरीकै कन्नै मतलब कि जो बी ऐ में बिच्च थोह्ड़ा होई गेआ के बहुत ठंडा सभाऽ कन्नै कूल माइंड कन्नै कम्म करना